विहांउ जहिड़े वॾे समारोह में सभिनीनि खां वॾी दिक़त ईंदी आहे पाणी जी छोकी अॼुकल वॾे नग शहरुनि में पाणी जी दिक़त सां हर कोई वाक़िफदारु आहे जीअं की असां ॾिसूं था की न छड़ो पीअण लाइ पाणी जी घुर्ज हूंदी आहे बल्कि रोटी वग़ैरह जेकी एतिरे सवन माण्हुनि जी ठहंदी आहे त उन लाइ बि पाणी जी घुर्ज पवंदी आहे असां छा कंदाऊं की जॾहिं बि विहांउ जहिड़े कोई बि समारोह असांजे हिते थींदा आहिनि त असां वॾे टैंकरनि में पाणी एम सी डी पारां घुराईंदा आहियूं ताकी कोई बि ख़राबु पाणी न अचे बल्कि साफ़ सुथिरो पाणी अचे एम सी डी पारां टैंकर घुराइण खां पोइ हुन में असां रोटी वग़ैरह त उन में ठहंदा आहियूं पर पीअण लाइ अॼुकल्ह जो रिवाज़ थी वियो आहे की बंदि बोतलुनि में जेको पाणी अचे थो साफ़ फिल्टर उहो ई घुरायूं इन करे छोकी उन खां न त का बीमारी जो कोई खतिरो हूंदो आहे बल्कि सभई उहो ख़ुशि थी करे पीउ पीउ सघंदा आहिनि